आच्चा रबिराम रामसियारि सार नामा औ आच्चा सार आं डिजिटेल निउसनि खौरांगिरि जोंब्लाव ब्रम्ह बुंदों औ औ औ डिजिटेल निउसनि खौरांगिरि जोंब्लाव ब्रम्ह बुंदों सार औ औ खोनादों आच्चा सार नोंथाङाथ' फोरोंगिरि हिसाबै गोबाव खामानि मावबोबाय दा नोंथांनि मोनदांथियाव बे जोंनि एरियायाव माने सोलोंथाय बिथिङाव माबायदि जौगादों आरो माबायदि गोग्लैसोनाय नोंथांनि मोनदांथियाव औ

औ औ अ अ अ

अ औ औ अ

औ ओं

औ औ औ

औ अ अ

अ अ

आच्चा सार ओं औ आच्चा सार सोरखारा माबायदि बिफाव लानाया गोनांथि दङ दा सोलोंथाय जौगानायनि बिथिङाव

औ अ

अ अ अ अ औ औ औ औ औ औ आच्चा सार बेखिनियावनो गोजोननाय थाबाय सार बे उनावहाय मोजाङै आरो फिन नोंथांजों लोगो हमनानै सावरायनाय जासिगोन दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथबाय सार औ औ औ औ गोजोनथों दे अ